जी नमस्कार सर बोलिए जी जी जी जी जी सर क्या चीज़ का पौधा लीजिए जैसे आम में अनेक तरह का आम होता है जैसे मालदा का हो गया गुज्जू का हो गया बहुत सारा के पौधे होते क्या जी जी जी हाँ सभी चीज़ मिल जाएगा वैसे आम का मालदा कर लीजिएगा तो सर पर पेड़ पर तीन सौ रुपये लगता है सर बढ़िया क्वालिटी का दे रहे हैं मालदा आम दे रहे हैं इसमें बहुत बढ़िया रहता है सर यह जो है दो साल बाद पूरा फरने लगेगी जी जी जी जी उसका जिस हिसाब से वो लीजिएगा क्या का फूल लीजिएगा गेंदा का हो गया कमल का हो गया का हो गया जी सर गेंदा का पर पेड़ का सौ रुपया पड़ेगा जी नहीं सर तो वह छोटा गेंदा होगा यह बड़ा गेंदा है सर जी जी बड़ा होगा और जी जी अधिक समय तक खिली रहेगी जी जी जी जी नहीं नहीं यह वह अलग से भी ले सकते हैं लेकिन मेरी लेगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से आप ले जाईएगा यहाँ से तो वहाँ का मिट्टी अलग होगा यहाँ का मिट्टी अलग है उसी हिसाब से हम जी तो बढ़िया रहेगा ले लीजिए गेंदा का जी जी जी जी हाँ ठीक है सर ठीक है मिल जाएगा बहुत कम ही कम ही रेट में मिल जाएगा बहुत अच्छी सी क्वालिटी का है एक बार आप उसको लगा करके देखिए अच्छे से फूल खिलेंगे पौधे भी अच्छे है जी जी जी सर ग्रांटी यही देते हैं कि पौधे ही बढ़िया होगा अगर मान लीजिए के बीच में सूख गई पानी की कमी के कारण नमी की कमी कारण उसका सब जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते हैं लेकिन इतना कहेंगे की अगर पौधा अच्छा हो तो फल उसमें बहुत अच्छा ही होगा ठीक है नमस्कार सर आईए